जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि गेलेमुफोरानो जाबाय बलिबल फुटबल आरो क्रिकेट भलिबल खौ जोङो गेलेयो मोनसे टिमाव साद' प्लेयार आरो गुबुन फारसेथिं थिमाव साद' प्लेयार आरो जोङो क्रिकेट खौ गेलेयो आरो बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोबां इन्जय लायो आरो बेफोर गेलेनायनि थाखायबो जोङो माखासे समाव ओनसोलाव गोबां गामि थानाय हिसाबै जोङो मोनसे गामिजों गुबुन मोनसे गामिजों जोङो बादि नांनायफोरबो गेलेयो आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो फुटबलबो गेलेयो फुटबलाव जोङो मोनसे टिम आव जिसे आरो गुबुन मोनसेयावबो गुबुन मोनसेयावबो जिसे थिम जानानै जोङो गेलेयो आरो गेलेनायनि गेजेरजों गोबां जोङो रंजानाय लायो मालाबा समाव जोङो फुटटबल खेलायाव माखासे थ्रफि फोरनि खेला आरो माखासे हांसोफोरनि खेलाफोरबो गेलेयो हांसोफोरनि खेला होनोब्ला जोङो खाथि खालानि गामिफोरजों ज' जानानै एबा मोनसे गामि नङाबा गुबुन मोनसे टिमा मोनसे गामि बेबायदिनो मोनसे गामिया गुबुन मोनसे गामिजों लोगो ज' जालायनानै जोङो फुटबल फोरखौ गेलेयो हांसो खेलाखौ आरो जोङो थ्रफि खेला होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव मा मा गामिफोर दङ बेफोर ओनसोलफोरनि गामिफोरानो जयैनो लोगो नांनानै जोङो गेलेयो आरो जाय देरहायो बेनो थ्रफि मोनो